हेलो जैन ट्रैवलर से बात कर रहे हैं हाँ हाँ हाँ तो मैंने सही जगह कॉल लगाया है तो वैसे एक बात कहूँ के जो हमारी फैमिली है हम करीबन आठ लोग हैं तो क्या है ना की हम आठ लोगों को अभी गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही है और अभी सब की छुट्टी भी है अपने अपने ऑफिस के काम वगैरह से स्कूल्स वगैरह से तो इसीलिए हमारा जो परिवार है तो हमारे जो कुछ रिलेटिव है तो वो हो रहते हैं मध्य प्रदेश और हम उनसे मिलना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया है और ये सही वक्त है उनसे मिलने जाने के लिए इसलिए हमें कैब बुक करानी थी मेंन चीज तो ये हाँ हाँ हाँ मेंन चीज तो ये है ना के हमें कैब चहिए मतलब ऐठ सीटर्स की जो है कार होनी चहिए और हमें जो कार है वो उधार पर चहिए हमें ड्राइवर नहीं चाहिए मतलब हम खुद चलाएंगे क्योंकि क्या होता है ना कि रास्ते में जाने जाते हैं तब हमें कहीं चीज़ों के लिए रुकना पड़ता है और अगर ड्राइवर को ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो इरिटेट होंगे या फिर हम फालतू किसी को परेशान नहीं करना चाहते क्योंकि हम आठ लोगों में से एक है जो कि दो तीन लोग हैं तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं तो वो बारी बारी से गाड़ी चला लेंगे और ये आइडिया काफ़ी अच्छा भी है ज़्यादा बुरा भी नहीं है हाँ हाँ हाँ अच्छा हाँ एक बार आप मुझे बता दें के है ना चार्जेस कितने हैं अच्छा थर्टी थाउसएंड ठीक है हाँ हाँ हमें तो फॉर डेस के लिए चहिए ठीक है थर्टी थाउज़ेएंड

अच्छा एक बार हमें ये भी बता दो की किलोमीटर्स का कितना चार्ज करेगा और टोटल चार्जेस हैं जैसे की टैक्स वगैरह सब मिलाके बता दीजिए

अच्छा ठीक ठीक है सर थैंक यू सर हाँ